ہلو سر اولا سے بول رہے ہیں سر میں نے ترکمان گیٹ سے اندرا گاندھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ٹرمنل تھری کے لیے آپ کی ٹیکسی بک کی تھی لیکن سر مجھے ہوائی اڈے پر بہت تاخیر سے چھوڑا گیا جس کی وجہ سے میں اپنی پرواز سے محروم ہو گئی جی سر اسی نمبر سے اولا سروس میں رجسٹر ہے جی سر آپ چیک کر لیں مجھے میری رقم واپس چاہیے کیونکہ میں آپ کی اولا ایجنسی سروس سے مایوس ہوں نو سر مجھے رقم پوری چاہ پورے چاہیے اوکے سر آپ سروس چارج کاٹ لیں کتنا پرسنٹ کٹے گا اوکے آپ پانچ پرسنٹ کاٹ کر میری رقم واپس کردیں اوکے شکریہ سر